مجھے اپنی ملازمت یا کیریر کے مستقبل کے بارے میں یہ بات کرنی ہے کہ سب سے پہلے میں کسی بھی زبان کو اعلیٰ درجہ پر سیکھنا چاہتا ہوں اس کے تمام اثر و رسوخ اس کے گرامرس اس کی زبان کی اہمیت ان ساری چیزوں کو میں جاننا چاہتا ہوں اور اسی کے اوپر میں اپنا کیریر بنانا چاہتا ہوں کیونکہ کسی بھی زبان کو سیکھنا اور اس کو سکھانا یا اس پر کام کرنا ایک میری نظر میں ایک بہت اہمیت کا حامل لگتی ہے میں نے اپنی زندگی میں اردو زبان کو چنا ہے کہ میں اردو زبان کو سیکھوں اردو زبان پر کام کروں کیونکہ یہ ایک تو سب سے پہلے اردو زبان بہت ہی شیریں زبان مانی جاتی ہے اور ہم لوگوں کے لیے مستقبل میں بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے کیونکہ لوگ اس کو سیکھنا پسند کرتے ہیں لوگ اس پر کام کرنا پسند کرتے ہیں